बिहार में सम्पूर्ण इतिहास का विकास धर्म और समुदाय के बीच आपसी सहयोग से अस्तित्व का विकास होगा आपसी जैसे हमारे पड़ोसी राज्य हैं ओइसे ही हमारे पड़ोसी गाँव भी हैं पड़ोसी घर भी हैं हम अपने पड़ोसी के साथ जैसा व्यवहार रखेंगे मेरे लिए उतना बेहतर रहेगा हम आज मैं दुःखी हूँ इस कारण से अगर पड़ोसी अगर सुखी होता ते मेरा दुःख बाँट लेता अगर पड़ोसी दुःखी हैं तो मेरा अगर मैं खुश हूँ तो मैं अपना सुखी देख के उनको दुःख को भुला सकता हूँ इस प्रकार अपना सुख दुःख आपस में झेलकर आपस में झेलकर